हालमे जे बरसा होइ छै तऽ मछली सभ जे छै ने से जेनाकि पोखरि सभमे पानि बढ़य छै तऽ स्पंज लगय छै पहिले अण्डा देल जाइ छै ओइसँ छोट छोट बच्चा होइ छै आओर वएह बच्चा जे छै से पैघ होइ छै एखन सओ डेढ़ सओ ग्रामके होइ छै तऽ वएह पोखरिमे सँ जाल गिरा कऽ दोसर पोखरिमे यानि बच्चा बेचय छै तऽ लै छै वएह दोसर पोखरि सबमे दै छै तऽ बड़का बड़का बच्चा भऽ जाइ छै माछ फेर वएह माछ अहाँके तीन चारि महीना जाइत जाइत अहाँके आधा किलो पाँच किलो कऽ भऽ जाइ छै फेर वएह जाल गिराके फेर माछ मारिके बेचल जाइ छै या ओइमे जे मछली पालन जे होइ छै ओइमे स्पॉज लगय छै तऽ ओइमे खैर गुल्ली ई सब देल जाइ छै भोजनमे आओर जेनाकि बीचमे अहाँके पोखरिमे भोजनके लेल बाँस गाड़िके बोरामे दऽके हुनकर खेनाइ दाएल जाइ छै फेर बच्चा सब जे खाइत रहै छै फेर अहाँके पैघ भऽ जाइ छै पैघ भेलाके बाद जे छै से अहाँके फेर भोजन अथी जाल गिरा कऽ ओइ पोखरि ओइ पोखरि देलक फेर पैघ ओइसँ भऽ जाइ छै तऽ मछली फेर वहए बेचल जाइ छै वहए बजारमे जाइ छै आओर स्पॉज जे कहबय से कतऽसँ अबय तऽ ओ हैचरी होइ छै ओइमे हैचरीसँ स्पॉज अण्डा निकालल जाइ छै वएह पोखरि सभमे देल जाइ छै आओर वएह सब होइ छै ओहोमे अनेक प्रकारके बच्चा होइ छै अलग अलग माछके स्पॉज निकलय छै जेनाकि कॉमन भेल तऽ कॉमनके अलग अण्डा होइ छै अथि स्पॉज लगय छै जेना बिकेट भेल बिकेटके अलगसँ लगय छै जेना ग्रास काट भेल तऽ ओकर अलगसँ होइ छै भाकुर भेल ओकर अलगसँ होइ छै सभके अनेक प्रकारके होइ छै वएहमे भए गेल अहाँके रेहु नेन ई सब अलग अलग स्पॉज लगय छै स्पोंज लगाके पोखरिमे लगा दियौ फेर ओ पन्द्रह दिन जाइत जाइत अहाँके घानी बच्चा टाइप हो जाइ छै तऽ ओकरा मिनट मिनटपर भोजन देलल जाइ छै आओर जेनाकि भोजनमे भेल खैर भऽ गेल मैदा भऽ गेल तेल भऽ गेल इएह सब मिलागत देल जाइ छै फेर ओ बेसी पैघ जखन भऽ जाइ छै तऽ ओकरा गुल्ली देल जाइ छै अनेक रङ्गके भोजन अबय छै से सभ देल जाइ छै तऽ से भेलय इएह सब होइ छै आओर फेर ओहिना करयके बड़का साइजमे माछ खाइ छै तऽ जाल गिराके फेर मारल जाइ छै जेनाकि एक किलो आधा किलो पाना किलो सब साइज कऽ भऽ जाइ छै तऽ वएह माछ सब मानल जाइ छै मछली एहन छै जे ओहो सबमे होइ छै अहाँके जङ्ग अथी सिंघी माँगुर इहो सब होइ छै ओ ओकर उत्पादन अलग से होइ छै जेनाकि ओकर डालि जाइ छै